आदा नोंथांनि गारिखौ गुवाहाटीयाव थांनो आङो नै दान सिगांनो बुकिं खालामखादोंमोन नोंथांनि गारिया थांनाय थांनायाव बिराद सुबिदा नैरोजा रां होनानै नोंथांनि गारिखौ आङो गुवाहाटीसिम थांनो थाखाय बुकिं खालामखादों आरो सिगांनो नाथाय थांनाया केनसेल जासिगोन आदा मानोना आंहा देहायाव बिराद गिदिर जेंना जादों जायनि थाखाय आङो थांनायखौ दोनथ'नो गोनां जासिगोन देहाया जुदि मोजां जाफिनोब्ला नोंनाव फन खालामफिनगोन आदा आङो ओरैनो आंहा देहाया अ किडनीयाव अन्थाइ जानानै बे देहायानो बिराद दुर्बल जानानै दङ थांनाय आरो थाहैनाय सुबिदाफोराव प्रब्लेम जागोन साननानै आरो जानायफ्राबो बारा थिग जायाखै इसे इसेल' जानो हायो बेनि थाखायनो आङो थांनायखौ दोनथ'नानै जे आदानो नैरोजा रां सिगाङावनो एडभान्स होनाय बे फैसाखौ आदानाव बिफिननाय जाबाय मानोना नेक्सटआव जुदि थाङोब्ला आदाखौनो कन्टेक खालामफिननानै थांनोसै जाहाते बे फैसाखौ आदाया आंनो हरफिनो आरो नेक्सआव आदाखौनो कभार खालामनानै जे आदानि गारिखौनो आं माबा लांफिनो बेखिनिखौनो आदानाव मिजिं थिबाय